नंढे हूंदे जॾहिं मां स्कूल में पढ़ंदो हुअसि त स्कूल जे तरफां हिकु ट्रिप पई वञे जेका शिमला पई वञे त मां उन्हनि खे चयो मां बि हलण चाहियां थो मां बि पंहिंजे माता पिता खां पुछी करे तव्हां वटि पेसा जमा कराईंदुसि त मां जॾहिं पंहिंजे माता पिता खे चयो त माता पिता चयो की भाई तव्हां शिमला में न वञो उते उहो त पहाड़नि ते आहे ऐं कोइ बि ॿार तव्हां रांदियूं कंदा रहंदा आहियो पाण में लड़ंदा रहंदा आयो ऐं कंहिं बि कंहिंखे धिको ॾई छॾियो त उहो ॿार त किरी पवंदो पहाड़नि खां तंहिंजे करे उहे छुट्टी न पिया ॾियण पर मां जॾहिं हुननि खे ॿुधायोमान भाई सभु ॿार विया असांजी क्लास जा वञनि था पिया ऐं तव्हां भले हुननि खां पुछी वठो ऐं मास्तर सां ॻाल्हायो मास्तर उते असां सां गॾु ॿ मास्तर बि हलंदा जेके असांजो ध्यानु रखंदा पर मुंहिंजा अ पिता साहब न पिया मञनि पर छो त मां हुननि खे घड़ी घड़ी चयो पि त आखिर में हो मञी विया ऐं उन्हनि मूंखे पेसा ॾियण लाइ तयारु थी विया त मां स्कूल में वञी करे ट्रिप वारी स्कूल अ ट्रिप में पंहिंजो नालो लिखाइ छॾियो अ असांजे स्कूल ई तरफां ट्रिप टिनि ॾींहनि लाइ शिमला में वई ऐं टे ॾींहं असां पंहिंजे दोस्तनि सां गॾु एॾी मौज कईसीं ऐं पहाड़नि ते त मज़ो हो ॾिसण लाइकु एॾी सीनरी हुई एॾी उते में ग्रीनरी उनमें हुई साओ ई साओ सावक ॾाढी हुई सावक ॾिसण सां अखियुन खे ॾाढो आरामु पियो मिले ऐं ॾाढी खुशी पई थिए ऐं रस्ते में जॾहिं बस पहाड़नि ते चढ़े पई त ॿिन्ही तरफ हिकु तरफ पहाड़ हो ॿिए तरफ खाई हुई ऐं डपु बि लॻे पियो ऐं चक्कर बि अचनि पिया पर दोस्तनि सां गॾु हुआसीं त खुशी हुई त खुशी खुशी असां पहाड़नि ते पहुंतासीं उते हिकु ॾाढी वॾी लाइब्रेरी हुई उहा लाइब्रेरी ॾिठीसीं ऐं उते आसे पासे में पहाड़नि ते घुमण लाइ ॾाढियूं जॻहियूं हुयूं जंहिंमे मूंखे यादि आहे असां हिकु पटाटो रीसर्च सेंटर शिमला जे पासे में हो ऐं कुफरी हुई उहे ॿई जॻह मूंखे ॾाढियूं वड़ियूं कुफरीअ में बर्फ ॾाढी पवंदी आहे ऐं बर्फ जूं रांदियूं थींदियूं आहिनि ऐं पटाटो रीसर्च सेंटर में ॾाढो वॾो ग्राउंड फ्लोर जिते पटाटन जी फसल कई वई हुई ऐं उते ॾाढो वॾो रीसर्च सेंटर ठहियल हो उहे ॿई ॾिसी करे मूंखे ॾाढियूं वड़ियूं ऐं मूंखे उहा यादि अहिड़ी आहे जेका दोस्तनि सां गॾु मस्ती कई सि ऐं उते जा खाधा खाधासीं ऐं जॻहियूं घुमियूंसि उहे मां पंहिंजे जीवन में कॾहिं भुलाए कोन्ह थो सघां